खास कए क इसकुलमे मुख्यतः जेना एकटा उदहारण छै जे मास्टर जे होइए हुनका नीक आचरणके रहना चाही हुनकर चरित्र नीक रहना चाही ज्ञान रहना चाही चुँकि अगर अपना गलत रहथिन तऽ बच्चोकेँ गलत शिक्षा देथिन आ जे मास्टर नीक रहै छै हुनका लग बच्चो पढ़ै लऽ जाइत छै इसकुलके बाद भी एहिसँ पहिले भी हुनका लए पढ़ैला जाइत छै मास्टर साहेब बढ़िआँसँ पढ़ेलक तऽ बच्चाकेँ विकास होइत छै आ मास्टर साहेब अगर नहि पढ़ेलक बढ़िआँसँ तऽ बच्चाकेँ भविष्य खतराँ रहै छै चुँकि एकटा कहावत छै जे अगर कोनो एकटा पूल गिर पड़ै घर गिर पड़ै अगर इन्जीनियर गलत बनाए दियऽ तऽ ओहिसँ जे छै से कोनो नुकसान जादा नहि छै लेकिन अगर एकटा मास्टर अगर बच्चाकेँ गलत शिक्षा देतै तऽ ओ जे छै से ओहिसँ ओकरा बहुत ही नुकसान छै चुँकि ओकर भविष्य खतरामे रहै छै ताहि दुआरे इसकुलमे नीक शिक्षकके होनाइ जरुरी छै सङ्ग सङ्ग इसकुलमे लाइब्रेरीके होना भी जरुरी छै चुँकि कतेक किताब एहन छै जे अगर ई बच्चा रहल फैमिलीके बच्चा रहल तऽ ओ किताब कीनैमे असमर्थ रहल तऽ इसकुलके लाइब्रेरीसँ अगर ओकरा मिल जाइ छै तऽ पढ़ैमे ओकरा आओर सुविधा मिल जाइत छै सङ्ग सङ्ग जे छै से किताबके समस्या ओकरा दूर भए जाइत छै कोनो तरहकेँ अगर ज्ञान नहि रहै छै ओहि तरहकेँ किताब इसकुलके लाइब्रेरीसँ मुफ्तमे आनै छै और ओहिसँ अध्ययन कए लै छै जाहिसँ कि ओकर भविष्य बढ़िआँ बनि जाए सकैए